ہلو یہ لائف انشورنس سے بول رہے ہیں میں میں جی جی میں نے آپ کا کاڈ پڑھا تھا کہیں پر بلکہ کاڈ ملا تھا مجھے مجھے انسورنس کرانا ہے آپ کس کس طرح کے انسورنس کراتے ہیں تو لنچ بریک میں ہوں میں آپ اس کی ڈیٹیل تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کیا ہے کس طرح اچھا جی جی بہتر لگ رہی ہے کتنے کا پیمنٹ ہے اور کتنے ڈوریشن تک کا یہ ہوگا جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا اگر ہم اس کو کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ڈوکومن ریکوائرمنٹ ہوگی اچھا اچھا سر فی الحال ہو گیا ہو تو کیا ہاں اگر جو موبائل نمبر میرا موبائل نمبر لنک تو ہے آدھار کاڈ سے لیکن اگر وہ بند ہو نہیں ہے اس میں اچھا اچھا ٹھیک ہے بہتر چلیے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں